हाँजी अनुज ही बात कर रहा हूँ हाँ देखो उसको उसकी कंडीशन थोड़ी कमी है उसमें फ्यूल कम है और उस वो प्रॉपर काम भी नहीं कर पा रहा है टेपरेचर उसमें कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है नॉर्मल के बजाय बंद कर देते तो फिर अंदर की लाइट कट जाती है इस वजह से बंद नहीं किया चल जाएगा इतने पे मेन लाइट नहीं आ रही थी मेन लाइट की ही कटौती थी ना तो इस वजह से नहीं किया मेन लाइट तीन से चार घंटे कटी डीजल उसमें हाँ डाला है पर कम ही है उसमें दस दस लीटर के समथिंग डाला था लेकिन अभी तो उसमें कम होगा

अभी उसमें दो तीन लीटर तो होगा ही होगा पहले तो नहीं था उसमें खाली था इतना ही होगा पहले भी नहीं नहीं पहले नहीं था हमने देखा था

नहीं देखा हाँ दो तीन लीटर होगा पहले होगा पहले हुआ तो उसमें था लेकिन ज़्यादा नहीं था हाँ पूर्ण रूप से नहीं देखा मैंने

अभी उसका टेम्प्रेचर बयालिस दिखा रहा है और अपना दो सौ चालीस वॉट निकाल रहा है किस तरीके से उसने किया है हाँ तापमान बयालिस डिग्री शो कर रहा है उसमें

नहीं वो तो नहीं देखा अभी मैंने उससे तो करना होता है लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि अभी चालू किया है ना तीन घंटे पहले ही तो नहीं इतनी देर में तो नहीं होगा क्योंकि उसमें डाला भी तो है हमने फ्यूल अभी एक घंटे के समथिंग हो गया उसको चेक किए हाँ कल का पता है कल तो ऑफ रहेगा तो इस वजह से हाँ तो इसी वजह से तो बोल रहा हूँ कि कल सन्डे ऑफ रहेगा तो आज हम शाम को कर देंगे ना पूरी व्यवस्था

हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हम जनरेटर बंद कर देंगे उसको तो हमारी मेन लाइन शुरू हो जाएगा सारा काम हाँ तो उसको मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ा सा बाहर आ गया था घूमने के लिए अभी पहुँच के और उसको चेक करवा रहा हूँ और मैं खुद कर रहा हूँ कर दे रहे हैं उसको सही अरे वो ऐसे ही कोई काम था तो इस वजह से आ गया था अरे तो हॉस्पिटल में चला गया था अरे हॉस्पिटल चला गया था अचानक से सिर में दर्द होने लग गया तो इस वजह से टैबलेट लेने के लिए हॉस्पिटल को चला गया अरे वहाँ तो मेरा मित्र है शेखव उससे बोल के आया हूँ मैं वो देख लेंगे यहाँ उसको मैं समझा के आया हूँ कि यदि लाइट चली जाती है तो आपको इस तरीके से करना है वो कर लेगा नहीं नहीं और मैं अभी पहुँच रहा हूँ मैं अभी पाँच सात मिनट में पहुँच रहा हूँ ठीक ठीक जा रहा हूँ